गंसे दंखला माबोरै खामानि होयो होननानै होनोब्लाथ' आं बेखौ एसे खोन्थानो लुबैदों आरोखि बाथ्राया जाहैबाय मा खल गंसेजों दैखर गंसेजों मिलायाथ' खल गंसेआ जाहैबायदा आं बेखौ बाहायगासिनो दं जोंहा न'खरथाम फेमिलि जाबाय नालाय बे न'खरथामबो खल गंसेजोंनि सोलिगासिनो दा बे बुस्तुआ मोजाङैनो जोंहा सोलिनो थोयो आरो दा बेयाव एसे मटर बो लगायनाय जादों मटर गैयाब्लाबो जोङो कारेन्त फोर मालाबा थायाबा जों बेखौ खलखौ हेन्देलाव नारनानै दैखौ बरननानै जोङो बेखौ सोलिलायो आरो दा बे सोलिनायाव जेबो उसुबिदाखौनो मोनाखै माथो आङो न'खराव जोंहा बेजोंनो थिगैनो सोलिगासिनो दं आरो बुंनो थाङोब्ला आं ओरैनो बानायनायनि सोमोन्दोयै एफाग्राब मोन्थिया बुस्तुआ जाहैबाय आं नुनायाव आंथ' बे जिनिसखौ मावफेरा खुरफेराबो जाहैबाय बेखौ मिस्ट्रिफोर लाबोनानै बानायहोनाय जादोंमोन आरो न'खराव जोंहा बे मिस्ट्रिफ्रानो बेखौ खुरनानै अवासार होनानै जावग्रोनानै खुरनानै बे पाइप खौ बसायनानै आरो बेखौ खुरखांनायनि उनाव पाइप खौ जरायनानै सोहरनानै ओमफ्राय बेयाव गोजौआव माबा अवासार बे खर'खौ लगायबाय लगायखांनानै अवासार सोबाय ओमफ्राय सेरनायनानै नायनानै उनाव बिसोरो माबा बालाबो सोहरलायदों आरो फिल्टार खालायदों बिनि उनाव बिसोरो दैखौ नायै नायै गोजों खालामनानै जों बेखौ उनावहाय बाहायजाबाय होननानै मिस्ट्रिफ्रा खोन्थादों बेखिनिखौ आं बुंनो रोंगौ आरोखि आङो बे नोंगौ नंनाया गोदोहाय आङो एसे उन्दै समाव एसे बिमा बिफानि संसार जानाय समाव बे लाइन आव थाफेरनाय खोथायाबो नोंगौ दै दैनि थाखाय लाइन आवबो थानांदों थानाङाखै नङा थानांदों बे गामि लेबेल आव बेबायदिनो खुरनानै लानो हानाया खम जायोमोननालाय न'खरनै न'खरथाम जोंसो गंसे बा गामि दसथा न'खराव बिदिनो गंनै गाहामल' थायोमोन बे कारनाव थानांदों आरो बे बायदि लाइन आ थानाङाखै नङा थानांदों बेखौ आंबो आंनि लाइफ आव मोनखाथारदों आरोखि आंनि जिबनाव सोलिनायाव बेखौथ' गोरान बोथोराव राना रानोथ' होननो हाया बस्तुआ जाहैबाय बे मालाबा मालाबा जिनिसा बाहायै बाहायै बाहायनानै बबेबा जिनिसा जामो बबेबा जिनिसा अवासारफ्रा बिदिनो जामनानै साइड बाल्ब फ्रा बिदिनो जामनानै रुइलांनानै गोबा जालाङोबा बिदिनो दैया थाङो अवासारफ्रा बिदिनो जिलाङो सेरै सेरै बेखिनि बुस्तुखौनो आरो बे जिनिसा जाफैयोब्ला बियो राननाय जालाङो आरो बेखौ जोङो दै सोफिननानै आरो गोदान लगायफिननानै दै सोफिननानै बे जिनिसखौ जोङो फाहामनानै लाफिननानै दैखौ बाहायफिननो हायो आरो बेखिनि खामानिखौ आंबो मावखांबाय न'आव बे जाबायथायो सम सम बेखौ मावनाय जायो आरो आं बेखिनिखौनो मिन्थिगौ आरोखि